वैसे तो मैंने पहले बहुत सारी पेंटिंग बनाई हूँ और हमेशा पेंटिंग बनाते रहती थी लेकिन जब मैं टेंथ क्लास में थी तो मैंने एक पेंटिंग बनाई थी जो थी कान्हा जी की पेंटिंग थी वो पेंटिंग मैंने बना बनाई दो तीन बार बनाई थी लेकिन दो तीसरे चौथी बार में वो पेंटिंग इतनी अच्छी बन गई जिसे मैंने अपने टीचर्स को दिखाया और मेरी टीचर ने जैसे ही मेरी पेंटिंग देखी तो उन्होंने मेरी पेंटिंग की बहुत तारीफ की और उन्होंने मुझे एक सुझाव दिया कि मुझे पेंटिंग के इसमें आगे बढ़ना चाहिए और अपनी पेंटिंग की कला को और ज्यादा अच्छे से निखारना चाहिए तभी से मैंने पेंटिंग करना स्टार्ट कर दिया और मैं हमेशा पेंटिंग बनाती थी कभी मैं कुछ जैसे नेचुरल्स पर पेंटिंग बनाती थी कभी भगवान पर पेंटिंग बनाती थी और ऐसे ही हमेशा पेंटिंग बनाती रही बनाती रही और मेरी पेंटिंग की कला में मैं बहुत ज्यादे अच्छे से निपुण हो गई और मुझे तभी से पता चला कि मेरे ज्यादा रुचि पेंटिंग में है और इसलिए मैंने पेंटिंग पर अपना ध्यान ज्यादे दिया और पेंटिंग करना शुरू कर दिया और इसके बाद मैंने सोचा कि मुझे मेरी रुचि पढ़ाई पढ़ाई से ज्यादे पेंटिंग में है इसीलिए मुझे पेंटिंग पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए और पेंटिंग के करियर पेंटिंग को अपना करियर बनाना चाहिए और पेंटिंग में अपने को अपने पेंट अपने पेंटिंग में निखार लाना चाहिए जिस लिए मैं जिसके लिए मैंने पेंटिंग की कोचिंग स्टार्ट कर दी और पेंटिंग करना सीखा वहाँ पर मैंने बहुत अपनी पेंटिंग की कला में और अधिक निखार लाया और अपनी पेंटिंग की कला को सर्वोच्च स्थान पर पहुँचाने का प्रयत्न किया और जिससे मैं आज बहुत अच्छी पेंटिंग में अपनी कमाई कर रही हूँ और यह मेरे मेरे जीवन और मेरे करियर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है